परिवार में पुरुष की भुमिका ये है कि पुरुष नहीं रहेंगे तो घर में उनके बिना कुछ भी नहीं रहेगा वो रहेंगे तभी ना कमा के लाएंगे और उनके बिना हम महसूस नहीं कर पाएँगे कि हम सुरक्षित हैं कहीं भी जाना हुआ कुछ भी करना हुआ तो पति की ज़रूरत होती है इस लिए पुरूष का रहना ज़रूरी है और औरतों का रहना ये ज़रूरी है कि अगर नहीं औरत नहीं रहेगी तो उनके बच्चे को घर को उनके माता पिता को कौन संभालेगा महिला रहेगी तभी ना खाना बनाएंगी उनके परिवार को देखेंगी उनके घर गृहस्ती देख पाएँगी बिना हमारे महिला रहे हुए मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा महिला रहेंगी तो पूरा घर गृहस्ती उनका पूरा परिवार जो भी घर पर आया गया सब महिला देखेंगी अगर वो नहीं रहेंगी तो कुछ भी नहीं रहेगा और पुरूष रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी कि मेरे साथ कोई है पुरुष के रहते हुए घर में मतलब अकेलापन नहीं होता है ये होता है कि मेरे आगे कोई है खड़ा है मेरे साथ अगर पुरुष नहीं है तो उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं वो रहेंगे तभी हम उनके बिना कुछ पाएँगे कोई भी फ़ैसला लेना हुआ कुछ भी करना हुआ तो हम पुरुष के बिना कुछ भी नहीं कर पाएँगे अगर हम अकेले सोचिए कि हम कुछ कर लें तो कभी भी नहीं कर पाएँगे पुरुष महिला दोनों रहेंगे तब तभी मतलब आपस में बात कर के कोई भी काम करना हुआ तो कर सकते हैं इस लिए पुरुष का महिला का दोनों का रहना मतलब ज़रूरी हैं पुरुष के बिना महिला ना कुछ है ना महिला के बिना पुरुष कुछ हैं तो इस लिए समाज में महिला और पुरुष का होना दोनों का ज़रूरी हैं आपस में दोनों मिल कर अपना काम करते हैं पुरुष अपना काम करते हैं कमा के लाते हैं तभी महिला बच्चों का मतलब देख भाल करती हैं घर में घर गृहस्ती चलाती हैं अगर पुरुष नहीं हैं तो महिला कुछ भी नहीं कर पाएँगे कैसे घर चलाएँगी कैसे क्या करेंगी पुरुष रहेंगे तभी ना महिला कुछ करेंगी पुरुष कमा के लाते हैं तो महिला घर में क्या है क्या नहीं हैं ये सब अपना मतलब बंदोबस्त करती हैं पुरुष के बिना मतलब महिला कुछ भी नहीं कर पाएँगी और महिला नहीं रहेंगी तो पुरुष भी कुछ नहीं कर पाएँगे घर तक बिखर जाएगा घर नहीं चलेगा महिला रहेंगी तो उनके माता पिता उनके बच्चों को उनका भी ध्यान देती हैं पूरे दिन काम कर के वो आते हैं तो महिला उनका ध्यान देती है कि हाँ काम कर के आए हैं तो उनके खाने पिने का मतलब देखें हम लोग इस लिए दोनों का रहना मतलब ज़रूरी है